हैलो साढ़े जम्मू च ना बाह्वे ऐ इक इक ते होर माता वैष्णो ऐ हरी सिंह पैलेस ऐ बड़ी जगह ऐ जम्मू च घुमने आह्लियां तुस सनाओ तुसें केह्ड़ी जेह्ड़ी जगह विजिट करना चाह्न्ने आहो आहो बस इद्धरू मिलदी ऐ केह् आखदे एह् जेह्ड़ा साढ़ा के सी ऐ के सी मोड़ अग्गें के सी मोड़ पता तुसेंगी ते उद्धरूं अं उद्धरूं अग्गें थोड़ा जाइयै ना बस स्टैंड ऐ ते उद्धरूं तुसें बस मिली जंदी ऐ सवेरे सवेरे मतलब जंदियां रौंह्दियां उद्धर दियां बस्सां ते कराया इक इक बंदे दा पंजाह् रपेऽ आहो ते ओह् ओह् तुसेंगी सिद्धा मतलब माता वैष्णो दे दरबार दे बाह्र गै तुहार दे न हां ठीक ऐ